एक बार की बात है मैं एक स्कूटी का काम करवाने गई थी एक मिस्त्री के पास में जो की बहुत ज़्यादा बदतमीज़ और वाहियात इंसान था काफी गुस्से वाला था जो कि अच्छे से बात तक भी नहीं कर रहा था क्योंकि पर हमेशा हम लोग जिसके पास में स्कूटी सही करवाते हैं उनकी दुकान उस दिन बंद थी और मुझे उनके दूसरे के पास में जाना पड़ा किसी ने मुझे बताया और मुझे बहुत ज़्यादा उस वक़्त में काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण कार्य था उस कारण मुझे जल्दी से जल्दी मेरी स्कूटी सही करवानी थी तो मैं ज़्यादा बहस उस टाइम करना नहीं चाहती थी उस समय पर परंतु वह जो व्यक्ति थे जो मिस्त्री थे वह बहुत ज़्यादा बदतमीज थे और दूसरी चीज़ उन्होंने मेरी स्कूटी में जो काम मैंने उनको करवाया उसके काफी ज़्यादा उन्होंने एक तो पैसे ले लिए दूसरी चीज़ उन्होंने काम भी मुझे सही करके नहीं दिया काम दिया करके परंतु बाद में जाकर वह ख़राब हो गया लेकिन उस टाइम पर उस व्यक्ति के साथ काम करवाना उस स्कूटी में वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था पर फिर भी मैंने थोड़ा अपने दिमाग को शांत रखके और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से प्यार से बात करके बस मेरा यह था कि मेरा काम एक बार यह कर दे और मैं और समय से मुझे यह मेरा स्कूटी दे दे और मैं जिससे मेरे काम पर मैं जल्दी से जल्दी मै पहुँच पाऊँ क्योंकि मुझे एक महत्वपूर्ण मेरा कार्य खत्म करना था तो मैंने उससे आराम से ही बात करी जितना ज़्यादा उसने बदतमीजी से बोला मैंने शांति से अपना दिमाग और अपने ज़ुबान को मैंने शांत रखा दिमाग को शांत रखा और मैंने उससे अपना काम करवाया